हैलो हम हिमांशु कुमार बोलैलो हमरा गाड़ी बुक करैके है हमर अभी हम हरदामे हतियै हरदासँ हमरा पूर्णिया जाइके है की तोहर गाड़ी खाली हऽ

आओर तोहर गाड़ीके हॉरन भी खराब हऽ आओर